नाम विजय कुमार ग्राम पोस्ट बलहा भाया सुतपुर ज़िला सुपौल हम अहाँके कैब बुक करने रही एहिसॅं पहिनेहुॅं तऽ ओहिमे बहुत अच्छा सुविधा देलक रह हमरा ठीक छै ने तऽ एहिके लेल जे छै हम फेर उ बला कैब अहाँके बुक कएलहुॅं जे हमरा पटना जायके रहय लेकिन अहाँके ड्राइवर जे छै ओ ग़लत स्थान पर लएके चलि गेल आओर हम ओकर इंतज़ार कए रहल छियै एतय जे आब एतै तब एतै जे हम जायब कियाकि इमर्जेन्सी काज रहै लेकिन अहाँके ड्राइवर आयल नहि ऊपर से फ़ोन कएलहुॅं तऽ उल्टा पुलटा बतियाबैत रहय आब अहाँ कहूँ तऽ हम केना जेबै हमर तऽ इमर्जेन्सी काज रहै हमर समय देल रहै ओतय ज़ायक़े डॉक्टर से मिलय के रहय हमर पर्ची रद्द भए गेलै पैसा के देतै आब अहीं बाजू हमरा समय पर हम जे काज करबै ओ जे अहाँके हम गाड़ी बुक कएलहुॅं ओला अहाँ समय पर जे ओ गाड़ी नहि एतै तऽ फेर हमरा की फ़ायदा रहय अहाँके ओला बुक कए कऽ ई तऽ नुक़सान भए गेलै ने यौ ई नुक़सान के भरपाई के करतै अहीं ने करबै हमर सात हज़ार टका बुरि गेल तऽ ओ के देतै तऽ किया तऽ हमर काग़ज़ रद्द भए गेलै ओ काग़ज़ रद्द भए गेलै ओ काज होते नहि हम तऽ अहाँके बड़ा विश्वास से अहाँके ओला बुक केलौं र समय पर ओतऽ छोरि देते हमरा जे हम जे छै अपन काज कए कऽ चलि एबै लेकिन अहाँके ड्राइवर के आबय के सुपौल तऽ चलि गेल मधुबनी फेर फ़ोन करै छी तऽ चलि गेल दरभंगा कहैया आबि रहल छी आबि रहल छी अहिना कए कऽ हमरा जे छै ओ पूरा दिन खराब कए देलक कोई एबै नहि कयल जब नहि एलै तऽ हमर काज केना होइतै जे ओकरा नहि आबय के रहै तऽ पहिले बता दिताए जे हम नहि जेबै झूठे से बाजि के जे हमरा रोकि के की फ़ायदा मिलल ओकरा से कहूँ एना मे धंधा चलत अहीं बाजूँ एना मे धंधा चलत से कहूँ जब अहाँ फ़ील्ड मे देने छियै गाड़ी तऽ सही ने बजतै हौ जे हम एते नहि एते समय पर पहुँच जेबै तऽ हमहुँ सब ओहि समय के वेट करै छी ओहि समय पर कतौ सॅं अगिला के समय दै छियै हमे ओहि समय पर पहुँचबे जे हमर काज होते जखन ओ समयमे अहाँ एबय नहि करबै तऽ की फ़ायदा हमरा तखन तऽ बगले गाड़ी कय लेब वएह ने ठीक रहय जे ओहिसॅं हम अपन चलि जैतिए र

तऽ एहिसॅं हम बहुत दुखी छी आइ के बाद अहाँके ओला बुक नहि करब कियाकि हमरा जे समय पर काजे नहि औते तऽ ओला बुक कै की फ़ायदा